हेलो हाँ हम बोलय छी अभी तऽ महँगाइ छै किएक कि जे छै अभी शादी शुदीके दिन छै महँगामे अभी चलि रहलय लेकिन अच्छा अच्छा डिजाइन छै अभी सोना तऽ चलि रहल छै सत्तरके आओर लपेटमे आइके देख सकय छहो रेट अभी हँ थोड़ा जादा छै तहन छै महँगा ने लगनके टाइम नहि छै हाँ हाँ तऽ इएहे लिये अइजाँ आके जे छै देख लेबहो नया नया डिजाइन छै जे पसन्द अइतौ ओइ हिसाबसँ अपना लागतय रेट हाँ अइबे तऽ तनि जल्दियेमे चलि अहिये जल्दियेमे चलि अहियो हाँ जे अभी नया नया मॉडलमे आयल छै शादीमे नहि यदि शादी छै तऽ हाँ ठीके छै आबऽ हाँ ठीक छै आबऽ अहा ठीक छै हाँ हाँ बढ़िआँ बढ़िआँ अभी नया नया डिजाइने आयल छै ठीके छै हाँ ठीके छै तोरा लिये जइसँ अइसँ बढ़िआँ बढ़िआँ चीज रखबय नया नयामे अभी जे छै आयल हाँ

हाँ ई सभ अभी अपना पास छै उपलब्धमे छै आबहो ने अच्छा दाम लगाइ देबय तोरा लिये जे छै

हाँ हाँ छबे करि हाँ हाँ ठीके छै इएह